बर' हारिनि गुबै फोरबो एबा खुंजानाय खुंजानाय फोरबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां जिल्लायाव बैसागुखौनो बुंनो हायो बैसागु एबा बिहु बिहु बैसागु समाव गोदान बोसोरनि मुङै बे बर'फोरा गासैबो ज' ज'यै रंजायै बाजायै माखासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नेम खान्थिफोरखौ नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय फालिनायजों लोगोसे बैसागुनि आगु आगु दानाव बयबो गिदिरा गिदिरा उन्दैया गेदेरखौ सन्मान होयो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौबो अननायजों बोर सारस्रियो बेबादिनो आरो माखासे गोबां रोखोमनि नेमखान्थि खान्थिफोरखौ बैसागु बैसागु समाव फालिनायनि फालिनाय जायो आरो बे बैसागु फोरबोखौ बैसाग दाननि गिबि दानाव खुंनाय जायो बे बैसागु फोरबोआव बर' बर'फोरनि जोंनि चिरां जिल्लानि बयबो बर' हारि बर' हारि आरो माखासे गुबुन हारिनि बैसागु फोरबोखौ मोजां मोनग्रा बयबो बाहागो लायो आरो जोंनि बे चिरां जिल्लानि जिल्लायावनो बयनिबो दाब दाब गामियाव बैसागुनि मुङाव फांसन फांसन खालामनाय जायो बेफोर फांसनफोराव फांसनफोराव उन्दै उन्दै उन्दै गथ'सा आरो हिनजाव हिनजावसा बोराय बुरै सानै सानसे साननै आरो सानथामनि हाबाफारि लानानै बियाव माखासे गेलेमु आयदायाव माब्रै जौगानांगौ बिनि सायाव फारसे गेलेमुफोर होनायजों आरो मोसानाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफोरनि बादायलायनाय होनाय जायो आरो गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ माब्रै गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बेयाव फांसन खालामनाय जायो बेफोराव आरो गोबां रोखोमनि आइजें आइला हेबनाय सावगारि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गोबां बादायलायनाय होनाय जायो आरो बे हाबाफारियाव माखासे दामग्रा दामग्रा देग्रा आगजुफोर बेफोरजों मोसानायनि बादायलायनाय जायो बेफोरनो बैसागुनि गुबै आरो बे खुंफुंनाय आयदा आयदायाव आङो मोसानायाव बाहागो लायो आरो मेथाइ खननायाव बाहागो लायो बेफोरबायदिनो आरो माखासे बिबानफोराव बाहागो लाफायो